हेलो जी कहिए हाँ जी आपने मिघलानी टूर ट्रैवल्स में फ़ोन लगाया है जी कहिए हाँ छिंदवाड़ा में बहुत सारी टूरिज़्म फ़ेमस जगह है जहाँ पर आप घूम सकते हैं सिमरिया मंदिर है पचमढ़ी हैं और तामिया में महाकाल मंदिर है सिहोरा मंदिर है पंचमुखी मंदिर बहुत सारे मंदिर हैं और जहाँ पर आप जा सकते हैं वैसे तो अगर एक एक घंटे का के लिए भी जाए अगर हर जगह तो एक दिन में कंप्लीट हो सकता है लेकिन आपको बहुत अच्छे से रुक के टाइम इस्पेन्ड करना है हर जगहों पर तो दो दिन में कंप्लीट हो जाएगा अगर एक दिन में आपको अगर ये पाँच छः प्लेसेज जो हमारे इस टॉप में हैं मतलब हमारा जो एक टूरिज़्म का जो पैकेज है उसमें एक दिन है और दो दिन हे तो अगर आप एक दिन का पैकेज लेते हैं तो आपको पूरे ढाई हज़ार का पड़ेगा और अगर आप दो दिन के लेते हैं तो साढ़े पाँच हजार का पड़ेगा जी तो आप बताइए आप कौन सा पैकेज लेना चाहेंगे एक दिन वाला या दो दिन वाला जी ठीक है तो कब आना चाहेंगे आप हाँ जी ठीक है आप नंबर और पता आपका और आपका नाम लिखवा दीजिए हम बुक कर कर देते हैं आपकी डेट चौदह तारीख जी ठीक है धन्यवाद